आंनि गामिनि मुंआ खख्लेंबारि ओमफ्राय आङो आंनि फरायनायनि माबाखौ गामिनिफ्रायनो खालामदों आरो फास्तावनो आङो वान सेबेन वान नं दुलापारा एल पि स्कुलावहाय फरायदों फरायनानै आङो एल पि खौहाय बेयावनो फोजोबनानैहाय ओमफ्रायहाय एम इ खौ गुरुदेब कालिचरण एम इ स्कुलावहाय फरायबाय फरायनायनि उनाव बेबो एम इ आबो जोबनानै ओमफ्रायहाय माबाखौ माबायाव मा होनो एम इ खौ जोबनानै ओमफ्रायहाय हाई स्कुलखौहाय आङो माबा बाग्रागुरि बाग्रागुरि बाग्रागुरियावहाय फरायफैबाय आरो ओमफ्राय बाग्रागुरि बिबि स्कुलावहाय ओमफ्रायहाय बेनि उनाव बेखौ तु थावजेन सेबेन्तिन मायथाइयावहाय फोजोबना मा मेट्रिकखौहाय पास जानानै ओमफ्राय बेनि उनावहाय फार्स्त यार बिदिनो फार्स्त यारखौहाय दतमा बडफा इउ एन ब्रह्म जुनियर कलेजावहाय फरायफैबाय माबाखौहाय फार्स्त यार सेकेण्ड यार खौ ओमफ्राय बेखौहाय पिइउ पास जाखांनायनि उनाव दिग्रीखौहाय गसाइगाव कलेजावहाय कमप्लित खालामजोब्बाय ओमफ्राय बेनि उनाव दा दिग्रीखौ कमप्लित खालामखांनानै गसाइगाव कलेजाव कमप्लित खालामबायना ओमफ्राय बेनि उनावहाय दा नार्सिं लागासिनो

एक्सपिरियेन्सखौ मोजां मोनदों इसे दाबो थारमाने लाहांदोंसो ना दाबो बारा रोंथ'वाखौ रोंथ'वाखै माने बारा रोंजोबाखै इसे मोजां मोनदों आरो एक्सपिरियेन्सआ इसे मोजां मोनदों

औ नार्सिंआव लाखांनानै बेयो नैबे कर्सा जोब्बा जोंना प्रेक्तिकेल दङ ना बे प्रेक्तिकेलखौहाय हस्पितालावहाय खालामहैनांगौ आरो ओमफ्राय बे कर्सखौ जोबखांनानै बिदिनो उनाव हाबनानै थानोसै बेफोराव